जोंहा न'खराव आबाद मावनानै जायो आरो जोङो बिदिनो गोबां बे जिब जुनार मा जिब जुनार जोंनो जोङो ना माबानानै जायो मावनानै जायो जोङो मोसौ फिसियो मोसौखौ नाम दोनदों आङो फाख्रि मासे दोनदों आङो मासेखौ फुलि दोनदों आङो आरो बोरमानिखौ बोरमा फिसियो बोरमा फिसिनायखौबौ नाम दोनदों आङो मासेखौ माबा दोनदों आङो मिना नाम दोनदों आङो मासेखौ माबा नाम दोनदों आङो मा होनो मासेखौ मिना दोनबाय मासेखौ फिल्लि दोनदों आङो मासेनि नामखौ फिल्लि दोनदों आङो बोरमायाबो फिल्लिलिखा नालाय ओंखायनो फिल्लि नाम दोनदों आङो आरो दाउ दङ दाउखौबो आङो फाख्रि दोनदों दाउआ फाख्रिख्रिखा नालाय फाख्रि नाम दोनदों सैमाखौथ' बिदिनो आं सैमा मासे फिसियो जोंहा दगि दगि नाम दोनदों आङो आरो बाथ' दङ बाथ'खौबो गुस्थि जारौरौखाय गुस्थि गोजा नाम दोनदों आङो बाथ'खौ माउजि दङ माउजि फिसियो माउजिखौबो मा दोनदों माउजिखौ माबा नाम दोनदों आङो सोमख्रै नाम दोनदों आङो माउजिखौ माउियाबो इसे सोमज्रोज्रो सोमख्रैख्रेखा नालाय सोमख्रै नाम दोनदों आं जों बिदिनो मोसौ मोसा बिदिनो जिब जुनार फिसिनानैनो जोङो आबाद मावनानै जायो नालाय